कोन कोन अथी छठि केना होइ छै हूँ

हँ दही चुड़ामे तिलसङ्क्रान्तिमे तिलसङ्क्रान्तिमे दही तिलबा तिलकुट होलीमे पुआ पुरी ने हँ होलीमे बैसखा बैसखा

आ दीपाबली दीपाबली केना मनबै छौ

हँ हँ हँ हँ

रखै छथिन हँ रखै छथिन